से जानुवारि नैरोजा गु थाम दिसेम्बर नैरोजा जि ब्रै नबेम्बर नैरोजा दाइन बा जुन नैरोजा जिसे दाइन सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम द' जुलाइ नैरोजा नैजिनै